पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस प्रशासन के अंदर जैसे हमारा अभी बहुत ही ख़राब माहौल चल रहा है पुलिस प्रशासन जैसे कोई भी दुर्घटना होने पर थोड़ा लेट आती है जो हमारे टोल फ्री नंबर सौ नंबर दिया हुआ है उसपे भी काफी लेट कॉल लगता है कॉल लगाने के बाद भी टाइम लग ही जाता है आधे एक घंटे में पुलिस आने को तो पुल ऐसे काफी दिक्कतें आ रही है जैसे कि मैं बात करूँ हमारे एरिए की तो हमारे एरिए के अंदर भी आज कल बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना हो रही है महिलाओं लड़कियों की तो दूर कि बात है आज कल लड़कों को आदमियों को भी घर से बाहर जाने में डर लगता है रात को क्योंकि आज कल दुर्घटना बहुत ही ज़्यादा हो रही है इन चीज़ों को हटकर जो हमारी जो गस्त की गाड़ी है जो रात को खाली एक बार आती है उसको पेट्रोलिंग बढ़ा दे उसकी भी और रात को तीन चार बार कर दें तो थोड़ा माहौल अच्छा हो जाए उससे भी जो फ़ालतू लोग घूमते रहते हैं चोर उचक्के उनको भी थोड़ा डर हो जाए कि यहाँ पर पुलिस आती है और इस चीज़ से सुधार हो सकता है यहाँ पर मेरे हिसाब से और भी नागरिक को सुरक्षा के बारे में काफी दिक्कत है निरंतर कर रही है और दुर्घटना में जैसे मैं बात को दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रही है अभी दुर्घटना पर ध्यान दी जाए सरकार को